हैलो हैलो हाँ जी बोलिये हाँ जी मैं फूल की सोप से बोल रही हूँ जी मेरे पास चमेली के फूल बहुत बहुत कलर के हैं जी आपको कौन से कलर के चमेली के फूल चाहिये क्योंकि आप सजी जी आ मिल जायेंगे जी मिल जायेंगे आप कब कब तक आओगी दीदी लेने के लिये जी जी जी जी दो सौ रुपये किलो जी जी दो सौ रुपये किलो नहीं आप दो सौ दो सौ कितने की दो दो दो सौ रुपये में कितने किलो लोगी

एजी दीदी आप आइये क्योंकि आपको मंदिर के लिये चाहिये तो आपको सारी फूल की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता दीजिये आप कब तक आओगी तो मैं आपको ताजे फूल तुड़वा के रखूंगी आपको जी मेरी मेरी दुकान ही कमानिया गेट के पास दुकान का नाम वही माया अहिरवार दुकान गोकुल फ्लावर सोप ठीक है दीदी दी ओके दीदी ओके ठीक है दीदी